ہاں میں اپنے پین کارڈ بنانے کے لیے چونکہ میں اٹھارہ سال کا ہو چکا ہوں تو پین کارڈ کو بنانے کے لیے میں سب سے پہلے تو جو اس کے لیے ضروری دستاویزات ہیں ان کو جیسے آدھار کارڈ اسی طرح سے تاریخ پیدائش کی جو سرٹیفکیٹ ہے اسی طرح سے جو میرے پتے کا یعنی ایڈریس پروف ہے پتے کے جو دستاویز ہے ساری چیزوں کو لے کر جاؤں گا ایک پہلے اکٹھا کروں گا اپنی تصویر بھی دیکھ لوں گا اپنے خاندان کے یا کسی جانکار شخص سے مشورہ لوں گا اور پھر کسی جن سیوا کیندر یا پھر ایسے مقامات پر جاؤں گا جہاں پہ یہ بنتا ہے اور اس طرح سے میں اپنا بنواؤں گا پین کارڈ